हमरा ओतऽ बेगुसरायमे सभ रङ्ग कऽ पबनी होइए छठि होइए दुर्गाजी होइए अगहनी पबनी होइए हाँ तऽ ओनाही हाएत छठि आर होइ हए अहाँके कि नहि हाँ तऽ छठि पबनी होइए दुर्गापूजा अगहनी पबनी ई सरोसतीजी सभचीज हमरा होइए बेगुसराय जिलामे आ हिआँ बैशाखी हाँ बारहे महिनामे बारहे पबनी होइए बारहे महिनामे बैशाखी हाँ तऽ करबै तब ने अहाँ अहाँ जब करबै तकर बाद हाँ तऽ हम कहलहुँ छठि पबनी होइए हाँ सभचीज बनबैत छिअनि पुआ पकमान बनबैत छिअनि पुआ बनबै छिअनि सूपमे चढ़बैत छिअनि हाथ उठबै छिअनि जल ढारैत छिअनि हाँ सिखथिन अहाँ तब

आब ओ करैत छिअनि पिछला पखमे चौठ तऽ चौठके नहाए खाए पञ्चमी हाँ पञ्चमी कऽ खरना होइ छै नहाए खाए दिना अहाँकऽ सभकेओकऽ दालि भात खयलक सबजी आ कतेक जगह दूधो भात खाइत छै हूँ आ खरना दिना फेर खाली खीर आ पूरी घी लगाइकऽ पहिला अरघ दिना साँझ कऽ हाथ उठैत छै सभचीज पुआ पकमान पुआ पकमान बनाइकऽ सूपमे सैत लऽ आ तब हाथ उठैत छै साँझमे हाँ ढेर रङ्ग कऽ फल फलिहरी कऽ माइने नहि छै नेमो सेब नारिअर हँ तब हाथ उठाइकऽ अबैत छै तऽ हुनका धए दै छियै नाइ पारण नहि ने कर हाँ बिहान भोरमे पारण होयतनि आ साँझ कऽ नहि ओकरा राखि दथिन फेर डलिआ डलिआ बदलथिन आ डलिआ बदलि कऽ तब अपन हाँय हाँय अपन पारण करथिन भुखल पिआसल आगि जोड़ि दहुन जाड़ लगैट छनि फल्लाँ चिल्लाँ कतेकऽ नहि लागि जाइत छै बूढ़ सूढ़ कऽ जाड़ तऽ पकमानमे दै छिअनि चीनी दै छिअनि घी दै छिअनि कथुक कऽ मसल्ला दै छिअनि पानिमे पानि हलका हलका पानि दै हलका हलका हाँ हलका हलका पानि दै छिअनि